مطلب پہلے کے لوگ مطلب پہلے کے لوگ مطلب ترقی نہیں کرتے تھے آپ کے لوگ مطلب پڑھتے ہیں لکھتے ہیں تو بہت اپنے ترقی کرتے ہیں مطلب پڑھ پڑھنے لکھنے سے جانکاری ہوتے ہیں پہلے کے لوگ کسان رہتے تھے اب کے لوگ مطلب پڑھتے ہیں لکھتے ہیں تو پڑھتے لکھتے ہیں تو مطلب وہ ان کی جانکاریاں ہوتے ہیں تو بہار کے لوگ مطلب آپ لوگ مطلب آپ کے لوگ کو مطلب آپ لوگ اپنے پڑھائی لکھائی شروع ہو گئی ہے پہلے پڑھائی لکھائی نہیں تھی تو کسان وغیرہ تھے تو کسان اپنی اپن کسان اپنی زندگی سے جیتے ہیں اور پڑھے لکھے آدمی مطلب پڑھے لکھے بہار میں پڑھے لکھے آدمی کو مطلب عزتیں ہوتی ہیں اور پڑھنے لکھنے سے اچھا ہوتا ہے مطلب اپنا پڑھنے لکھنے والے آدمی کی عزت بہت ہوتی ہے بہت ہوتی ہیں بہت ہوتی ہیں اسی کی وجہ سے آدمی کو یہاں مطلب بہار میں تو پڑھنے انسان کو مطلب پہلے کے آدمی پرانے آدمی کی مطلب اتنی مطلب تہذی مطلب اتنی تعریفیں مطلب اتنی مطلب نہیں ہو رہی تھی اب آدمی کی مطلب اور تعریفیں عزتیں بڑھ گئی ہے پڑھنے لکھنے سے انسان کی تعریف عزتیں بڑھ جاتی ہیں اور آدمی بہت حد تک پہنچ جاتے ہیں مطلب اسی وجہ سے آدمی کو بہت سی مطلب کوئی سی دقت بھی نہ ہوتی ہے پیشک